جب بھی مجھے فوٹو گرافی کا شوق پیدا ہوتا ہے یا مجھے فوٹو کھنیچنے کا من کرتا ہے تو میں عام طور پر اپنے گاؤں کے آس پاس کے باغ کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں پر پیڑ پودے پرندے وغیرہ اور پھر کھیلتے ہوئے بچے مجھے نظر آتے ہیں جو کہ میری فوٹو گرافی کو بہترین کر دیتے ہیں اِس کے لیے میری تحریک یہ ہوتی ہے کہ میں اُڑتے ہوئے پرندوں کو یا پھر گھنے پیڑ پودوں کی تصویر لیا کرتا ہوں جس سے میری فوٹو گرافی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت بنتی ہے اور اِس کے علاوہ لوگوں کو بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ واقعی یہ فوٹو گرافی بہت اچھی کی گئی ہے اِن ساری تحریکوں کو ہمیں مدِ نظر رکھتے ہوئے فوٹو گرافی کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ فوٹو گرافی کے میدان میں خوب سے خوب ترقی کر سکیں اور اِس میں اپنا نام پیدا کر سکیں جس سے ہم اور ہمارا معاشرہ خوب ترقی یافتہ ہو سکے